हैलो हैलो हैलो सनाओ भैन जी केह् लैनां तुसें अस बेचने होने सादी चाह् मसाला चाह् तुस सनाओ तुसें केह्ड़ी लैनी रुको मसाला चाह् बी असें दिक्खो जेह्ड़ी होंदी ना मसाला चाह् मसाला चाह् बनाने होने जियां इलायची होई ते एह्दे बिच पैसे सानूं मसाले पौंदे मैह्ंगे इत्थें चाह् दा रेट ऐ मैहंगा ते एह्दे च जेह्ड़ी खंड होंदी ते ओह्बी थोह्ड़ी मरज़ी होंदी ते जेह्ड़ी दूई होंदी ओह्दे ई मसालै निं पौंदे सिवाय अदरक दे ते ना गै ओह्दे च थोह्ड़ी मर्जी दी खंड पौनी तां हून सनाओ तुसें केह्ड़ी लैनी अच्छा मसाला चाह् ठीक ऐ किन्ने कप इक्क कप कप दस्स आह्ला लैना बीह् आह्ला जे तुसें मिट्ठी करनी बिच एह् ते जे तुसें मिट्ठी कचौरियां ऐ नी अस निक्की निक्कियां मट्ठियां रक्खने आं ओह् लैनी ते सनाओ ठीक ऐ तां चाह् पेई जानी तुसेंगी बीह् रपे दी ठीक ऐ